खेलों में महिलाओं को अनेक से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है महिलाओं को देखा जाए तो अभी के समय में महिलाएँ कबड्डी में किरकेट में फुटबोल में बोलीबोल में बहुत से अनेक से खेले हैं जिनमें वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था प्राचीन समय में महिलाओं को बाहर भी नहीं दी भेजा जाता था लेकिन आज उसके बिल्कुल विपरीत है आज महिलाओं अनेक से खेल के क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और वे अपना अपने परिवार का अपने क्षेत्र का और अपने देश का नाम रौशन कर रही हैं और मेरे विचार से सोचा जाए तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि महिलाएँ बढ़ेंगीं तो उससे देश का विकास भी होगा हमें महिलाओं को खेल में भी आगे भेजना चाहिए रोज़गार में भी आगे भेजना चाहिए और पढ़ाई में भी उनका सहयोग करना चाहिए उनको आगे भेजना चाहिए जो कि हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है